खुले पानी मे तैरने के समय सुरक्षित चीज यही है कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर तैरे ऐसी जगह पर तैरे जहाँ पर सुरक्षा का प्रबंध किया गया हो क्योंकि खुले स्थान पर तैरने से और बड़े जल निकायों में तैरते समय कोई चट्टान भी फिसल के आ सकती है पानी का तेज प्रवाह भी हो सकता है कोई ऊँची लहरें भी उठ के आ सकती हैं जो आप को अपने साथ बहा कर ले जाए या कोई तेज हवा आ जाए जिस से पानी के अंदर बवंडर उठ जाए या कोई और समस्या हो जाए तो उस समय आपको बचाने के लिए कोई वहाँ पर हो या ना हो इसलिए अच्छा ये है कि आप पहले सारी सुरक्षा देख लें उस के बाद ही किसी खुले स्थान पर या किसी बड़े जल निकाय में तैरे क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कोई चूक हुई या इधर उधर आप हुए तो आप अपनी जीवन भी गवाँ सकते हैं